हैल्लो हां हां जी जी कराई ओड़ो जी कराई ओड़ो दो दिन पैह्लैं दो दिन पैह्लैं हैं ठीक ऐ ठीक ऐ किन्ने पैसे लैंदे ओ

अच्छा पैसे किन्ने अच्छा